पानिके छाने लै हमसब कपड़ाके उपयोग करै छी साफ कपड़ाके आओर अइ प्रथा बहुत दिनसँ चलल आ रहल छै आओर पानिके आओर नहि तऽ गरम पानि कऽके पीयै छी ताकि शुद्ध पानि रहै आओर पानि अच्छा रहै साफ पानि रहै आओर हँ हमरा सबके बीमारी नहि होइ ओही लए हमसब साफ कपड़ासँ पानिके छानै छी